केकरो लेल हम तऽ जेनाकि कविता उपहार कुछो नहि लिखलौ मगर किछु अस्लोक आबैए जेकि हम अस्लोक कोनो कोनो आदमी के कहै छी तऽ बढ़ियो भऽ जाइए आओर कोनो कोनो आदमी के नहि समझ मे आबैए तऽ कोनो बात नहि आओर बढ़िऑं नीक लागै यऽ आओर नीक छी कविता नहि आबैया हमरा ने उपहार आबैया सिर्फ अस्लोक किछु ने किछु जानै छी ओतने जानै छियै आ ओतने हम सुनाबै छी